हाजो हाजोआव जों गाखौहैयो बैसागु संक्रानतिब्ला हाजोआव जों गाखोहैयो बे हाजोआ ओरैबायदि हाजो अन्थाइ बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो बेयाव गोजौ गाहाय हाखर हाला बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैयो जों एकदम बावखुंग्रि हाजोआ थाबायनोनो बेसेबा दिगदार खेंख्रा खेंख्रि गोजौ गाहाय खुनुरुखुम थाबायनांगौ जायो दा हाजोआलाय दै दैबो बोहैयो दै दं गोजौनिफ्राय निजिरा बायदि अन्थाइ गिदिर गिदिर दं बिफां लाइफां दं फिफां लाइफाङा गोदो बांसिनमोन हाग्रा बंग्रा फिफां लाइफांखौ दानफायनानै मानसिफ्रा लायजोबबाय बन जाजोब्बाय गासिबो हाजोनि दंफांखौ बे हाजो गाखोनो थांनायाव जे बयबो जे बयबो ज'ज' फालो फालो संक्रान्तिबा हिनजाव हौवा बोराय बेन्थ ' गासिबो बर ' हारिया हाजो गाखोहैयो आरो बे हाजो समायना नुहुरो गोजाननिफ्रायथ' एकदम समायना स्लिम स्लिम सोमखोर नुहरगोन जेलानाखि खाथियाव थाङो होनब्ला हाखर हाला गोजौ गाहाय आरो आरो गाखोनांगौबा जि आथिं आखाय रुबायजोबलायो मेङो लासै गाखोलांनांगौ जायो दिंग्राय दिंसि अबेवबा हमथा हमथा थांनांगौ बेसेबा गोथौ आरो दांदुफुर हाजो दं दांदुफुर हाजोनिफ्राय बेलुन जों उरायो मानसिया बेलुन लानानै गाहायाव नामायबोयो आरो बेलुनजों दांदुफुरनिफ्राय आरो दांदुफुरनिफ्राय नारज्रां बावखुंग्रियाव बाग्लायफैनो जुजिबाय थायो बाग्लाय फैयो बिदिनो माबा कमपिटिसन बायदि जायो बेलुन बिरनाय आरो हाजो गाखोनायनि कमपिटिसन जायो बावखुंग्रियाव हाजो हाजोआव ओरैबायदि फालो फालो थांनानै गाखोनाय बे नेमखौ बर'फ्रा फालियो आरोमा गोजौ गोजौ दांदुफुर बेसेबा गोजौआव अन्थाइ सायाव सिजौ दं बेसेबा गिदिर सिजौ मन्दिरबो लुहैबाय

आरो बेवनो खेराय हैयोबो गोजौआव बर'फ्रा हाजो गोजौआव खेराय हैयो आरो ना जों गाखोनानै नायो अनेक धोरोमनि मानसिफोर थाङो अनेक धोरोमनि फुजा होयो बे हाजो सायाव दांदुफुराव थिक बावखुंग्रियावबो बिदिनो फुजा हैयो आरोमा बयबो बिदिनो गाखोनो थांबा गाखोनायनि सिगां गय जरा फाथै जरा होयो खायफा खायफाबा ओरैनो गाखोला हैयो बे हाजोआव बे हाजो गाखोनाय आं बावनो दोनथ'नाय जाबाय